हलो हांव माया कामत उलयतालें म्हाका न्ही तुमची वीज ट्रॅवल एजन्सी न्ही हां म्हाका फक्त चवकशी करपाक जाय आशिल्ली की कश्मीर पॅकेज आसा तुमचे कडेन हय खंयच्या दिसांनी आसता ती म्हाका जाय आशिल्लें की तुमी खंय खंय दाखयतले म्हणजे खंयच्यो प्लेसीस दाखयतले कश्मीरांत आनी तुमचो स्टे कसो आसतलो पॅटर्न तो

ओके सो म्हाका जर जाय जाल्यार हांवें ती पॅकेज तुमची म्हाका जाय तशी कस्टमायज करून घेतल्यार जाता आनी मागीर तातूंत भितर जेवण बीन सगळें इन्कल्यूडीड आसता ओके आनी तुमचो म्हणजे आतां तें जेन्ना एका जाग्या वेल्यान दुसऱ्या जाग्याचेर व्हरपाचें आसता न्ही तेन्ना ट्रांजीशन कशें आसता बाय बस व्हरता ओर बाय कार स्पॅसिफीक कार बी तुमी तशी दवरता ओके सो तुमी हें सगळें जें पॅकेजीस आसा पळय ताचे म्हाका हें धाडपाक शकता लिस्टींग आनी प्रायसींग कशें कितें आसतलें तें त्या प्रमाणे मागीर हांव तुमकां थरयतां आनी कळयतां ओके तुमी न्ही म्हाका काश्मीर पॅकेज टूर आसा पळय ताचे सगळे ऑपशन्स जे अवैलेबल आसा तुमचे कडेन ते धाडात स्पॅशली बोट ट्रॅवल जाय म्हाका आनी स्टे वीथ फूड सो तसो कस्टमायज करून आनी ट्रॅवल वीथ प्रायव्हेट कार ओके ओके थँक यू